एकटा छोट बच्चाके जहन कतहु खेलैके समयमे ओ गिर गेल ओ कतहु चोट लागि गेल जेना हमहीँ सभ छोट रही एकदिना खेलैत रही आओर आँखि बन्द कऽ कऽ अपन खेलैत रही आँखि मुन्नी खेल होइ छै जेकि आँखिमे पट्टी बान्हि कऽ आओर लोक खेलै छै खेलैत समय हम आँखिमे पट्टी बान्हने रहियै आओर जा कऽ दीवालमे टकरा गेलिए आओर हमरा मथापर चोट लागि गेलै आओर बहुत ज्यादा ही चोट रहै मतलब जेनाकि हल्का कटि गेल रहै ओते खास कोनो ज्यादा नहि रहै लेकिन जहन कि ओतऽ सँ गेलियै तऽ डॉक्टरके पास मम्मी पापा लऽ गेलखिन आओर डॉक्टरके पास जायके बाद तऽ कोनो भी ज्यादा अथी नहि भेलै लेकिन फिर भी एक दू टा काँटा पड़लै किछ दिन तक बहुत दिक्कत भेल अछि जे बहुत तरहके जेना दबाइ तबाइ चललै आओर